पालतु जानवर तऽ हमरा बड़ नीक लागैत अछि मगर हमरा वर्तमानमे कोनो पालतू जानवर नहि अछि पालतू जानवर हमरा कुत्ता गाय बड़ नीक लगैत अछि मगर हमरा जगहके आभावके कारण हम पालतू जानवर राखैमे सक्षम नहि छी अगर भविष्यमे अगर हम कुछ बनब बड़का आदमी बनब कोनो अफसर बनब तऽ हम जगह खरीदकऽ ओ जानवर कऽ एकटा गाय एकटा कुत्ता पालबै कियाकि गायके दूध बड़ फायदा करै छै दूध खाएके लिए गाय पोषबै आओर घरकेँ रखवाली करयके लिए कुत्ता जरुर पोषबै कुत्ता घरके भी बहुत बढ़िआँसँ रखवाली करैत अछि कोइ चोर सब नहि आबै दैत अछि चोर सब आबै छै तऽ भूकऽ लगै छै हमरा गाममे एहन भेलै हँ जे चोर एलै तऽ कुत्ता भूकऽ लागलै आदमी सब जागि गेलै चोर सब भागि गेलै जे हमरा घरके सुख समृद्धिमे भी गायके लक्ष्मी मानल गेलै हँ जाहि सँ हमरा घरके सुख समृद्धि बढ़तै